पूर्णियामे बहुत तरहके ओ मतलब जइसे कला भवनमे बहुत अच्छा अच्छा मतलब जगह छै आओर वहाँ पार्कसब छै घुमै फिरैके बहुत अच्छा जगह छै आओर यहाँसँ कभी कभी जाइ छिए कला भवन घुमै कला भवनमे कभी कभी वहाँ प्रोग्राम होइ छै आओर पार्क घुमैलए जाइ छी पार्क कभी कभी मतलब एन्ट्री करैके पैसा लागै छै आओर वहाँ घुमै फिरैके ज्यादा स्वच्छ सब किछु पड़ै छै आओर वहाँ खेलसब अच्छा अच्छा बहुत जगह छै वहाँ घुमै फिरैलए आबै छै आओर फोटो पूरा खिँचाउ आओर वहाँ नदीसब छै आओर मतलब बहुत जगहसँ आबै छै आदमीसब वहाँ घुमै फिरैके तऽ बहुत अच्छा छै अच्छा अच्छा जगह आओर